हां ते तुस मिकी लगदा तुस डोगरी च बोलगे ते बड़ा अच्छा रौह्ना हांजी बोल्लो हांजी हांजी हांजी बिल्कुल बिल्कुल जी हांजी हांजी हांजी

हां तुस अच्छा तुस मिग्गी सनाओ कि तुस किन्ने बंदे जाना चांह्दे ओ अच्छा अच्छा हून साढ़ा केह् ऐ कि जेह्ड़ी साढ़ियां फ्लाइटां होंदियां न एह् इ'यां फर्स्ट क्लास आह्लियां होंदियां ओह् थोह्ड़े तुसें ई कास्टली पौनियां ते किश जि'यां जरनल आह्लियां होंदियां ओह् तु'सें ई मिकी लगदा के ठीक रौह्ङन तुस अपने स्हाबै कन्नै सनाई लैएओ मतलब दिक्खियै तुसें ई में सनाउड़ना के तुस दिक्खी लैएओ जेह्ड़ी तुसें ई बै बैटर लग्गग तुस उस्सी चूज करी लैएओ जि'यां कि में तु'सें ई सनांऽ कि जि'यां बिजनेस क्लास आह्ली ऐ इस्सी लगभग तु'सें ई कोई तिन्न ज्हार जां चार ज्हार जां पंज ज्हार दे आस्सै पास्सै पौनी की के जि'यां दिक्खो स्पाइस जैट्ट आह्ले न जां एयरइंडिया आह्ले न जां होर बी जेह्ड़ियां इंडिगो आह्ले न इ'नें ई तुसें ई जेह्ड़े न इं'दे लग्ग लग्ग प्राइस मिलने ते तुस सब तों सस्ता तुसें ई रौह्ना इ'यां विस्तारा एयरलाइनज न ओह् तुसें ई सस्ता पौना ऐ हून तुस दस्सो मिकी कि हां विस्तारा एयरलाइनज आह्ले ते हून हांजी ते हां ओह् कोई तुसें ई अगर पर पर्सन कोई पं'जी सौ तक पेई जानी ऐ शायद हां पं'जी सौ तक पेई जानी अगर हां अगर तुस साढ़ी एजेंसी कोला साढ़ी एजेंसी दे थ्रू जंदे ओ ना क्योंकि साढ़ा इक पर्टिकूलर उं'दे कन्नै लिंक होंदा ऐ ते ओह् तुसें ई कोई डिस्काउंट दोआई ओड़गे ते ओह् कोई पं'जी सौ दे आस्सै पास्सै जेह्ड़ा ऐ इक प ब पर सोआरी तुसें ई पेई जाह्ग ओह् ते तुस मिकी सनाई ओड़ो तुस कदूं जाना चांह्दे ओ ते जदूं बी जाना चांह्दे होगे तुस तां उस स्हाबै कन्नै थुआढ़ी बुकिंग करी ओड़ेने आं ठीक ऐ तुस मिकी सनाई ओड़ेओ ते उस दिन मिकी जेह्की काल करी लैएओ ते थुआढ़ी अस बुकिंग करी ओड़गे ठीक ऐ ओके थैंक्यू